हैलो हा हैलो सभु ए टू जेड तव्हांखे छा छा खपे हा जी जी हा जी हा जी हा जी जी हा जी जी हा जी जी ॿुधायो मां लिखां थी सॼो हा जी हा पीअर्स पीअर्स ते न इहो बि अथव तव्हांखे सम्झो तव्हांखे छह खपनि न डजन वठ डजन वठंदव त हुन ते तव्हांखे ॿ चकियूं फ्री मिलंदव न छह ते हिकु न डजन वठंदव त हुनजे हुन ते तव्हांखे ॿ मिलंदियूं डिस्काउंट अथव हा हा हा जी जी चांवर आहिनि मोगरा बासमती चांवर हा जी जी लिखियो हा अटो सुठो आहे न राजू नंबर वन घणा ॾह किलो लिखां जी जी जी जी मां बधलु आयां ख़राबु निकिरंदो तव्हां मूंखे रिटन कजो मां तव्हांखे ॿियो ॾींदमि हा हा हा जी बुर्श कपड़नि जो ॾंदनि जो छह मोकिलियांव हा हा जी जी जी हा जी हा जी जी हा जी हा जी ॿियो जेको ऑल टोटल अथई सामान अथव जेको बि तव्हांखे खपे हा जी जी ये लिखिया मां हुन खां बेस्ट ॿियो ॿुहारी पाइदानु झाड़ू खपेव कहिड़ो कराटा झाड़ू खपेव की न उहो खपेव ॿियो हिकिड़ो हिकिड़ो बुर्श आहियो अथव हीअं हथ जो शेप ॾिनल अथव हथ जो पकिड़े करे उहा तव्हां काकूस जी टाइल्स या होदीअ जी टाइल्स सफ़ा करे सघो हा जी जी हा हा हा हा ॾंदनि जा बुरुश बि ॾंदनि जा बुरुश चयव ॿियो बेडशीट अथव

हा जी जी मां पाइदान पाइदान छह मोकिलियांव जी जी जी ऊची ऊची क्वालिटी जा बिल्कुलु असां वटि सादी शइ तव्हांखे न मिलंदी जी जी ज़रूरु ज़रूरु अॼु ई अॼु ई डिलिवरी तव्हांखे शामु जो पहुची वेंदी एड्रेस लिखायो हा जी जी हा जी जी जी जी जी जी